लोक दादले धोतर न्हिसतात कुर्ता घालतात आनी बायलां साडी घालतात नववारी घालतात आनी चेडवां बी लेंहगा घालतात आनी ट्रेडिशनल क्लोथ म्हणल्यार नववारी आनी धोतर आनी जे ज्वॅलरी म्हणल्यार गळ्याच घालतात कानाच घालतात मणी घालतात आनी बाजूबन घालतात बांगडे घालतात कांकण घालतात आनी पायल घालतात हे सगळे घालून सजतात